ہمارے دیہات کے علاقوں میں طرح طرح کے ڈانس ہوتے ہیں ہماری مسلم کمیونٹی میں خیر یہ سب اچھا نہیں ہوتا کہ ہم لوگ باہر سے ڈانسر بلا کے ڈانس کروائیں پر آگے آگے کی آگے کی کمیونٹی میں کوئی اور کاسٹ میں ہندو میں پنجابی میں ان سب میں بہت یہ لوگ بہت پسند کرتے ہیں کہ باہر سے باہر سے لوگوں کو بلائیں اور ان ان کو نچوائیں پر ہم ہمارے میں ہم ہم اگر ہمیں ڈانس کرنا ہمیں ہمارے گاؤں میں مسلمان کمیونٹی میں بہت سادہ ڈانس ہوتا ہے باقی باقی اور کمیونٹی میں بہت ڈانسر لوگ ڈانسروں کو لا لا کے نچواتے ہیں الگ سے لوگوں کو بلاتے ہیں تاکہ وہ ڈانس کرنے آئیں ان کی شادیوں میں پر ہمارے یہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا گاؤں میں میں نے طرح طرح کے ڈانس دیکھے ہیں جیسا میں نے پہلی بار گاؤں میں بھانگڑا بھانگڑا بھی ایک ڈانس ہوتا ہے پنجابی ڈانس میں ہمارے یہاں ہمارے گاؤں میں سردار رہتے تھے وہ کرتے تھے بھنگڑا یا پھر گاؤں میں ہم نے پرانے ڈانڈیا دیکھ رکھا ہے بہت سارے ڈانس دیکھ رکھے ہیں میں نے گاؤں میں سب سے پہلے اپنا ڈانس جب سب سے پہلے میں نے گاؤں میں ڈانڈیا ڈانس دیکھا تھا اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ لڑکا لڑکی دو ڈنڈے لے کے ڈانس کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مجھے وہ بہت اچھا لگا تھا پر ہمارے اسلام میں یہ سب اچھا نہیں ہے ہمارے یہاں اگر ہم لوگ ڈانس کرتے ہمارے یہاں کی شادیوں میں یا پھر ہمارے محلوں میں یا کسی بھی فنکشن میں اگر ہمارے اسلام میں یا پھر ہم مسلمان لوگ ہی جس میں ڈانس کرتے تو ہم نارمل ڈانس کر دیتے ہیں ایک آدھ ہاتھ واتھ اچھالا اٹھا لیا پر دوسری دوسری کاسٹ میں ہندو میں پنجابیوں میں وہ بہت الگ الگ طرح کے ڈانس ہوتے ہیں جیسے پنجابی بھانگڑا کا بھانگڑا کرتے ہیں اور ہندو ڈانڈیا کرتے ہیں ڈانڈیا بہت اچھا لگتا مجھے بہت پرسنلی بول رہا ہوں مجھے بہت پرسنلی اچھا لگتا ہے ڈانڈیا ڈانس کیونکہ وہ بہت اچھا ہوتا ہے